जहाँ तक अस्पतालके बात छै तऽ हमरा अहाँके हॉस्पिटल तऽ मिलि जाइ छै मिथिलामे लेकिन किछु दूरमे मिलत तऽ ओहिके लेल कि छै ने जे कि जे जिनका किनको नॉलेज छनि डॉक्टरीके बारेमे जे किछु पढ़ाइ कएने छथि ओसब छोटा छोटा अपन क्लीनिकके हिसाबसँ छोट छोट खोलने छथिन तऽ ओना तऽ हमरासबके पेच कनी मनी मोन खराब भेल तऽ हमसब तऽ पहिने घरेपर इलाज केलहुँ हमर अहाँके बहुत चीज छै अगर अहाँके जुकाम भेल तऽ कहल जाइ छै कि पसीज पसीजके पत्ताके रस पिलासँ अहाँके जल्दी ठीक भऽ जाइ छै तहन अहाँके कहल गेल जे तुलसी पात आओर हनी जिनका मउध हमसब कहै छिए हुनका दुनूके मिलाकै अगर पीबिऔ तऽ ओकरोसँ बहुत जल्दी अहाँके उपचार भेटि जाइ छै ईसब हमर अहाँके घरके औषधि भऽ गेल देखल जाए तऽ अगर अहाँके हल्का फुल्का बोखार अइ तऽ अहाँके पट्टी करू ठण्डा पानिसँ तऽ ओहोसँ अहाँके बहुत जल्दी आराम मिल जाए छै लेकिन एहिसँ ज्यादा कनिओ भेल तऽ हमरसबके आसपासमे अहाँसबके छोटा छोटा क्लीनिक बहुत ज्यादा मिलि जाएत गामघरमे तऽ अहाँके ईसब अक्सर मिलिए जाए छै कियाकि अस्पताल जे बात होइ छै ओ अहाँके गामसँ किछु दूर होइ छै अहाँके आसपास जल्दी अस्पताल नहि मिलत अस्पताल नहिओ नहिओ तऽ कमसँ कम पाँच किलोमीटर तऽ राखिए लिअऽ मिथिलाञ्चल सबमे अहाँके एतेक आसपास तऽ नहिए मिल सकैए तऽ ओहिके लेल कि छै कि गामके अक्सर अहाँ देखबै कि नहिओ नहि तऽ एकटा गाममे कमसँ कम दुइगो या तीन टा छोटा मोटा क्लीनिक मिलिए जाएत तऽ जेनाकि हम कहलहुँ कि अगर हल्का फल्का भेल जेनाकि बहुत कम मात्रामे तऽ जे घरके औषधि बहुत चीज छै अहाँके गला खराब भेल तऽ आब काढ़ा पी लिअऽ जेकि अहाँके बहुत सारा अहाँके जड़ी बूटी हमरा अहाँके मिलि जाइ छै आओर फेर ओहिसँ ज्यादा अहाँके लगैए कि नहि एहि उपचारसँ अहाँके नहि निहटि सकैए अहाँके उपचार नहि मिल सकैए एहिसँ अहाँके तबियत ठीक नहि भऽ सकैए तऽ जे आसपासमे क्लीनिक छै तऽ ओतऽ अहाँ जँ ओतऽ अहाँके ओतेक उपचार मिलि जाइ छै कि अहाँ ठीक भऽ सकै छी बहुत कमे एहन समय अबै छै जखन अहाँके कि एहिसँ अहाँके हॉस्पिटल जाइके जरूरत पड़ै छै जखन कखनहु कोनो गम्भीर समस्या भेल या कोनो गम्भीर बात भेल जे कोनो गम्भीर गम्भीर बेमारी भेल जिनकर उपचार ई छोटा मोटा औषधिसँ आओर ई पासके क्लीनिकसबसँ नहि भऽ पाबै छै तखन हमसब से अस्पतालके प्रेफर केलहुँ अस्पताल गेलहुँ एतऽ कम लागतिमे अहाँके प्राकृतिक चिकित्सा आओर इलाज बहुत नीकसँ अहाँके हमरा अहाँके इएहसब माध्यमसँ मिलि जाइ छै जेना कहलहुँ जड़ी बूटी पासके क्लीनिक बस इएहसब छी हमर अहाँके मिथिलाके कम लागतिमे प्राकृतिक चिकित्सा आओर इलाज